शारीरिक व्यायाम में हम बैठे बैठे कई प्रकार के व्यायाम कर सकते हैं जैसे भ्रामरी अनुलोम विलोम ये शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संतुलन बना कर रखता है और शारीरिक व्यायाम में हम दिनचर्या में भी ये व्यायाम कभी भी कर सकते हैं और योग की बात करें तो योग में यह अन्तर होता है व्यायाम में कि योग का हम को बैठ कर करना होता है और योग जीवन के लिए बहुत लाभदायक भी होता है योग जीवन के लिए लाभदायक होने के साथ साथ हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति को भी ठीक करता है और योग करने का एक तरीका होता है और योग के कुछ योगा अभ्यास हमें वैसे ही करने पड़ते हैं जैसे योग करना है लेकिन व्यायाम का ऐसा नही होता हम व्यायाम को अपने अनुसार कर सकते हैं जैसा हम करना चाहें परन्तु योग की एक स्तिथि होती है और हमें वैसी ही योग करना है तभी योग हमारे लिए लाभदायक होता है और हमें स्वस्थ जीवन प्रदान करता है हमें सुबह और शाम दोनों टाइम योग कर सकते हैं अगर करना चाहे तो या सुबह करना ज़्यादा लाभदायक होता है योग के लिए एक निश्चित समय होना चाहिए योग करने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा भी होता है और सुबह के समय खाली पेट होने के कारण हमारे शरीर में लचीलापन भी रहता है